इबुकखौ दिनै बयबो बाहायो आरो अनसायो मानोना दिनैनि जुगा इलेकट्र'निक जुग बयनिबो आखाइयाव मबाइल लेपटप टेब्लेट कमपिउटार दङ दिनै ओ इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानै जों गासिबो सुबुङानो गावनि मिथिनो लुगैनाय जिखुनु कनटेन्ट एबा डाटाखौ गुगोलाव थांनानै सार्स खालामबानो मोननो हायो इबुकनि गेजेरजों गोबां नलेजफोर बुथुमनो हायो दा इबुक बाहायनायाव जोंहा गोबां खाबुफोर दङ इबुकखौ जोङो गासिबो जायगा आरो समावनो फरायनो हायो जोङो जोंनि आखाइयावनो मबाइलनि हेफाजाबाव जेरावखि थाया मानो बास रेसटुरेन्ट ट्रेन जेरावखि थाङा मानो जोङो दसे समनि गेजेरावनो जोङो गुगोलनि हेफाजाबाव नायनानै बुथुमनो हायो इबुक बाहायनायाव जोंहा गोदान गोदान खौरांफोरखौ बुथुमनो हायो इबुकनि कनटेन्टसखौ मोनसे समावनो गासिबो फरायगिरिया फरायनो हायो आरो लोगोनोबो फरायनो थाखाय हरनो हायो इबुकआ आबहावाजों गोरोबनाय इबुकखौ बाहायनायाव आबहावाया जेबो हेंथा मोना आरो बेयाव इबुकखौ फरायनायाव गोबां खरसा जाया इबुकआ गोबाव समसिम थायो इबुकआ सेवा आरो जिया बेनिखायनो उन जोलैनि सुबुंफ्रा इबुकखौ नायनानै मिथिनो हायो